हाँ मैंने बचपन में मुन्शी प्रेमचन्द की कहानियाँ पढ़ी थीं उन्होंने कई सारी किताबें लिखी थीं गबन गोदान जिसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ थीं जिसके बारे में मैंने पढ़ा इन्टरनेट से भी पढ़ा था और उसमें जो है मुन्शी प्रेमचन्द मैथिली शरण गुप्त सारें लेखकों के बारे में सुना था उनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं जिसको पढ़कर बहुत अच्छा लगा था और उनसे सीखने को मिलता है पुराने कल्चर ट्रेडिशनल कैसे कैसे जो चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें सारा सबकुछ बताया गया है पहले की कहानी जो थी बहुत ही अच्छी मन उसमें रचना बहुत तरीकों से लिखा गया है जिससे जिसे पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है और उसको पढ़ते ही बहुत अच्छा होता है